हेलो हँ बोलू बोलू बोलू की ठीक बोलू

ठीक ठीक हँ बस हँ अहाँ देबऽ चाहैत छी तऽ हम लऽ सकैत छी

हँ हँ हँ जुड़ल चाहैत छी जुड़ल चाहैत छी हँ हँ जुड़ल हँ नीक लागि रहल अइ

हँ हँ हँ हँ ठीक कर रहल अइ जे करैया से बढ़िआँ करैया आय जी जी हम सन्तुष्टि छी आओर हमर नाम पड़ल शङ्कर साहु

जजुआर कटरा मजफ्फरपुर आर पोस्ट ऑफिस जजुआरे गाँवमे हूँ सभ किछु हय जजुआर गाँवमे हँ अगल बगल छै गाँव चारू कातके जाहि से कि एक दिनगरा गाँव भऽ गेलै बौराइल भऽ गेलै आओर एने सिमरी भऽ गेलै अच्छा अच्छा चौहद्दीमे चौहद्दीमे बता रहल छी तऽ एने पर्री अथी बरैठा भऽ गेलै ओहि कऽ अच्छा बिशनपुर भेलै आओर सामर भेलै माधोपुर भेलै माधोपुर भेलै टटाइ भऽ गेलै ओने बऽ ई कोन गाँव कहैत छी से भऽ गेलै दुगो मने एगो आरो गाँव हय नाम भुलल छियै हँ

जी जजुआरमे राजपूत आओर भूमिहार छोड़िके सभ जाति छै जी सामरमे सामरमे सभ जाति छै भूमिहार राजपूत सभ छै तऽ एहिमे सभ जाति छै जादे मलाह छै हूँ ब्राह्मण अच्छा तऽ अऽ हो हो सकैला पर छै बिशनपुरमे सभ जाति छै ब्राम्हणो छै माधोपुरमे छै सभ जाति अच्छा तऽ ठीक छै तऽ ओ अहिँके बात रहऽ भूमिहार छै ओहि जगह बिशनपुरमे आयल भूमिहार छै हँ भूमिहार छै हँ जी जी जी ठीक

बउआ भऽ गेलै ने बन्द कर देलियै नहि कटल ओ कटल अइ